सरकार हेल्थ संबंधी काफ़ी लाभ जनता को प्रदान कर रही है हमारी ग्वालियर में जाया रोग अस्पताल जहाँ हमारी डिस्पेंसरी में पाँच और दस रुपये में पर्चा बन जाता है और पूर्ण विशेषज्ञ वहाँ पर अपनी सेवाऍं निशुल्क प्रदान करते हैं अगर किसी को ज़रूरत हो तो अस्पताल में भर्ती भी किया जाता है और उन्हें निशुल्क पूरी दवा दी जाती है और जो बहुत ग़रीब लोग हैं उन्हें किसी पैसे का भुगतान नहीं करना होता है उनके लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाऍं भी प्रदान की हैं